नै आङो बिशाल मार्केटनिफ्राय गस्ला लाबोदोंमोन बिराद मोजां नुनानै फिसाजोनो दा न'आव लाबोनानै मा बिराद साबसिनसो नुबाय आङो गानोबा बिराद समायखागोन नोगोद मोजां नुगोन फिसाजोखौ आरो फिसाज्लानोबो लाबोदोंमोन आङो लंपेन्ट आरो गस्ला फुजानि नामाव बेखौबो बिराद मोजां नुगोन गानोबा समायगोन जिन्सनि क'ट गोनांलाय आरो जिन्स लंपेनलाय जुथाजों बिराद समायगोन फुजायाव गानोबा फिसाज्लाखौबो समायदोंना बिराद मोजां नुनानैसो लाबोदों आङो फिसाज्लानोबो फिसाजोनोबो बायदिसिनाबो बायनो सान्दोंमोन गस्ला आरो लंपेन्टल' लाबोनाय जाबाय आरो फिसाजोनो बेगबो गांसे लाबाय हरग्रा आरो सेन्देलबो गोजौ बायदोंमोन समायगोन ना फुजायाव बिराद समायसिनगोन आरो गानोबा फिसाजोखौबो फ्र'क गस्लाजों सेन्देल गोजौजों बेगजों हरबा नानिखौ फिसाज्लाखौबो बिराद समायसिगोन जिन्स लंपेन्टजों जिन्स क'टजोंहाय गानोबा जुथा गाननानै बेरायोबा समायसिगोन आरो फिसाज्लाखौबो बेरायनोसै फुजायाव गाननानै ना जोंहा नानि आरो बाबु मोजां नुखासिगोन फुजायाव बेरायबा ना एबार थांगोन